جی ہاں ہمارے علاقے میں بنیادی پیشہ جو ہے مٹی کا برتن بنانا بنائی کرنا مجسمہ سازی مورتیاں بنانا اور کاشت کاری کھیتی جو ہے بہت ہی جو ہے اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے مٹی کے برتن بنانے میں جو ہے بہار تو بہت آگے ہے یہ خاص کر دربھنگے ضلع میں مٹی بنانے کے جو ہے برتن کا رواج بہت ہی پرانے زمانے سے جو ہے چلتا آ رہا ہے یہاں کے لوگ طرح طرح کے مٹی کے گھڑے مٹی کے جو ہے پلیٹ مٹی کے جو ہے دئیے مٹی کے جو ہے چائے پینے والے کلہڑ اس اس طرح کے جو ہے وہ سامان جو ہے بناتے رہتے ہیں اور بہت ہی اچھے ڈیزائن میں پانی پھرنے کا ایک صراحی اس طرح کے جو ہے وہ سامان بنا کے جو ہے مارکیٹ میں بیچ کے اس کو جو ہے اس سے اپنا جو ہے جو ہے اپنا زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں اور بنائی جو ہے یہاں پہ ایک بہت ہی اچھے جو ہے طریقے سے کیا جاتا ہے یہاں پہ بنائی کرنے کی جو ہے چٹائی بننا ہاتھ سے جو ہے چٹائی جو ہے کھجور کے پتوں سے تار کے پتوں سے یہاں پہ چٹائی بنائی جاتی ہے اور اس کو مارکیٹ میں بیچ کے اس کو جو ہے اس سے وہ اچھا جو ہے منافع کماتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے مٹی کے برتن اور بنائی جاتی ہیں مجسمہ سازی میں جو ہے ابھی ہمارا جو ہے بہار بہت ہی جو ہے آگے ہے یہاں پہ بہت بڑے بڑے کلاکار جو ہے اپنی کلاکاری سے جو ہے مورتیاں وغیرہ بناتے ہیں اور اس کو باہر کے جو ہے علاقے میں فروخت کر کے اس سے جو ہے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور کاشتکاری تو یہاں کا ایک بہت ہی اہم جو ہے کا رول ہے کیونکہ بہار ایک جو ہے کرشی پردھان دیش ہے یہاں پہ جو ہے کاشتکاری اگر نہیں ہو تو کیونکہ یہاں کی آبادی کا لگ بھگ ستر پرسنٹ جو ہے وہ کاشتکاری سے جڑا ہوا ہے اور وہ گائے بھینس مویشی وغیرہ پال کے بھی وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں جہاں تک رہی جو ہے باہر سے سیاح آنے کی بات تو یہاں پہ جو ہے باہر سے جو ہے مٹی کے برتن وغیرہ کو دیکھنے کے لیے یہاں کی بنائی کو دیکھنے کے لیے مجسمہ سازی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے جو ہے ہمارے شہری چھیتروں سے یہاں علاقے سے یہاں جو ہے آدمی آتے رہتے ہیں اور یہاں کے اس طریقے کے جو ہے کاریگری کو دیکھ کر وہ چکا چوندھ ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے کاریگر جو ہے ہمارے بہار میں ہمارے دربھنگہ ضلع میں وہ موجود ہیں جو کہ ایک الگ انداز میں ایک بہت ہی محنت کے ساتھ ایک بہت ہی خراب چیز کو مٹی کو ایک ایسے ایسے آکار میں وہ ڈھال دیتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے جو ہے آدمی اس پہ رشک کرتے ہیں تو ہمارا بہار جو ہے بنائی کے معاملے میں مٹی برتنیں بنانے کے معاملے میں بہت ہی جو ہے آگے ہے اور کاشتکاری میں تو آگے ہے ہی اور باقی چیزوں میں بھی جو ہے وہ اپنا آگے ہے نا ہمارے جو ہے علاقے میں یہی یہاں پہ بنیادی پیشہ ہے جو کہ وہ اپنا جو ہے اس طریقے کے کاروبار کر کے جو ہے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو وہ خوشحال طریقے سے جیتے ہیں اور اسی طرح وہ جو ہے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو ہمارا بہار اس کے معاملے میں بہت آگے ہے شکریہ